جی ہاں میں شیئر مارکیٹ سے واقف ہوں شیئر مارکیٹ میں اتاؤ چڑھاؤ کا مطلب ہے کہ اسٹاک کی قیمتیں مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہیں جو مختلف عوامل جیسے اقتصادی خبریں کمپنی کی کارکردگی اور عالمی واقعات سے متاثر ہوتی ہیں اس سے سرمایہ کاروں کو فائدہ ہو سکتا ہے اور نقصان بھی موجودہ مارکیٹ کے بارے میں بات کریں تو مارکیٹ کی صورت حال ہمیشہ بدلتی رہتی ہے حالیہ دنوں میں کورونا وائرس کی وبا عالمی اقتصادی بحران اور جغرافیائی سیاسی تنازعات جیسے عوامل مارکیٹ پر گہرا اثر ڈال رہے ہیں ان حالات میں سرمایہ کاروں کو احتیاط سے فیصلے لینے چاہئیں اور معلومات پر مبنی حکمت عملی اپنانی چاہیے ڈیجیٹل ایپس نے ہندوستان میں تجارت کو ایک نئی جہت دی ہے پہلے شیئر مارکیٹ میں تجارت کرنا ایک پیچیدہ اور مشکل عمل ہوتا تھا لیکن ڈیجیٹل پلیزفارمز نے اسے آسان اور زیادہ قابل رسائی بنا دیا ہے اس کے چند اہم وجوہات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آسان رسائی اب کوئی بھی شخص اپنے اسمارٹ فون یا کمپوٹر سے کہیں بھی کسی بھی وقت شیئرز خرید اور بیچ سکتا ہے تعلیم اور معلومات ڈیجیٹل پلیٹفارمز سرمایہ کاروں کو تعلیم مواد اور ریسرچ ٹولز فراہم کرتے ہیں جس سے وہ بہترین فیصلے لے سکتے ہیں کم ٹرانزیکشن فیس ڈیجیٹل پلیٹفامس کی وجہ سے بروکریج فیس کم ہو گئی ہے جس سے چھوٹے سرمایہ کار بھی مارکیٹ میں داخل ہو سکتے ہیں فوری لین دین اب ٹرانزیکشنس فوری طور پر ہو جاتی ہیں جس سے سرمایہ کار فوری فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن ان تمام فوائد کے باوجود شیئر مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے خطرات بھی ہیں ڈیجیٹل پلیٹفارمز نے یقیناً سرمایہ کاری کو آسان بنا دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے اس نے خطرات بھی پیدا کیے ہیں معلومات کی زیادتی بہت زیادتی معلومات سرمایہ کاروں کو الجھن میں ڈال سکتی ہیں اور وہ غلط فیصلے کر سکتے ہیں سائبر سیکورٹی آن لائن ٹرینڈنگ پلیٹفارمز کو ہیکنگ اور سائبر اٹیکس کا خطرہ ہوتا ہے سٹّے بازی کچھ سرمایہ کار بغیر کسی تحقیق کے جلدی منافع کمانے کے چکر میں غلط فیصلے کر لیتے ہیں لہٰذا یہ ضروری ہے کہ سرمایہ کار اپنی تحقیق کریں صحیح حکمت عملی اپنائیں اور محتاط رہیں ڈیجیٹل پلیٹفارمز نے تجارت کو آسان ضرور بنایا لیکن کامیاب سرمایہ کاری کے لیے علم صبر اور حکمت عملی کی ضرورت ہوتی